اتّر پردیش کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں خاص طور سے جب ہم قدیم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان قدیم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے ادوار ہیں جو انہوں نے اتّر پردیش کی ریاست کی اور ثقافت کو بہت اہم شناخت دی ہے ثقافت کو بہت اہم شناخت دیا ہے اور یہاں پر جو ہے بہت ساری تہذیبیں ہیں اور یہ اتّر پردیش میں بہت سارے حملے بھی ہوئے ہیں حملے جیسے کہ کاکوری کا ایک واقعہ ہے کاکوری میں یہاں ٹرین لوٹی گئی ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو اتّر پردیش کی شناخت کو برقرار رکھے ہوئے ہے